भारत में नौकरी का बाज़ार मैं तो नहीं मानता हूँ के इधर नौकरी का बाज़ार है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर बेरोज़गार है बच्चे पढ़े लिखे भी हैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है फिर भी उनके पास सही से कोई जॉब नहीं है या कोई भी काम धंधा नहीं है सब अपना एक प्राइवेट जॉब ज़्यादा रख करते हैं इधर लोग यही चुनौतियाँ है के कोई भी सरकारी है उसमें फॉर्म भरते हैं तो बच्चे उनको इन्ही सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि आगे जैक सेक भी जावा चलती है इधर तो इस हिसाब से थोड़े अवसर कम है इधर मौजूद है इस प्रकार की चीज़ें हैं इधर ज़्यादा नौकरी के मामले में यह सब चुनौतियाँ हैं जो लोगों को इनसे गुजरना पड़ता है